میں ایک آن لائن نیا گیمنگ کنسول خریدنا چاہتی تھی اس میں دلچسپی رکھتی تھی پر کسی وجہ سے مجھے اسے نہیں لینا ہے اس آن لائن کنسول کو تو میں میں نے اس کے لیے رجسٹریشن جو کر لیا تھا میں وہ رجسٹریشن کینسل کرنا چاہتی ہوں اور میں اس گیمنگ کنسول کو کس طرح سے کینسل کر سکتی ہوں منع کر سکتی ہوں اس کے لیے کس طرح کا فارم بھرا جائے گا نیز ویب سائٹ پر یہ فام فل کر رہی ہوں آپ میری درخواست کو منظور کیجیے